हम अहाँकेँ ऑटो कयने छलहुँ हेँ अहाँके हम अहाँ नहि एलहुँ तब हम दोसर ऑटो बुक कऽ कऽ से जा रहल छी